جی ہاں ہمارے گاؤں کے بغل میں اچھے اچھے مطلب جنگل ہے اور اس جنگل میں جانے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے مت پوچھیے بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا سکون ملتا ہے قدرتی بنایا ہوا جنگل ہے تو ہمارے دوست بھی جاتے ہیں اور ہم لوگ بھی اس میں جایا کرتے تھے بچے میں ابھی بھی جاتے ہیں تو پہلے جو بہت زیادہ جایا کرتے تھے ہفتہ میں ایک بار دو بار تین بار چلے جایا کرتے اب تو ہفتہ میں ایک بار جاتے ہیں یا پھر مہینے میں سال میں لیکن پہلے بہت زیادہ جایا کرتے تھے اور ہمارے دوست لوگ بھی ہیں وہاں پہ جاتے ہیں جانے کے بعد کچھ جانور ملتے ہیں ان کے فوٹوس لیتے ہیں اور مطلب خود کے بھی فوٹوس لیتے ہیں گھومتے ہیں انجوائے کرتے ہیں ہمارے گاؤں سے بوڑھے بھی لوگ بھی جاتے ہیں وہاں گھومنے بوڑھے ہو گئے بوڑھی ہو گئے بچے بھی جاتے ہیں نوجوان ہر کوئی جاتے ہیں تو وہاں پہ جانے کے بعد اچھا لگتا ہے ہر طرف خوبصورتی نظر آتی ہے جدھر تب دیکھیے ادھر خوبصورتی نظر آتی ہے تو ہم لوگ بھی بہت زیادہ گھوما کرتے تھے ابھی بھی جاتے ہیں تو بہت سکون ملتی ہے کہیں پہ جھیل دیکھتے ہیں تو کہیں پہ تھوڑا چھوٹی سی دریا ہے وہاں پہ مچھلی دیکھتے ہیں